महाबलेश्वर घुमण लाइ ॾाढी ख़ूबसूरत जगह आहे जॾहिं महाबलेश्वर लाइ वञण लाइ बि सोचिबो आहे न त मन में हिकु शांती अची वेंदी आहे महाबलेश्वर जॾहिं असां वेंदा आहियूं त उते एॾी शांती हूंदी आहे जो असां पंहिंजी डेली रुटीन सभु विसारे छॾींदा आहियूं उतां जी ताज़ी हवा पहाड़ ऐं थधियूं थधियूं हवाऊं चोधारी वण टिण ॾिसी करे दिलि ख़ुशि ऐं बाग बहारु थी वेंदो आहे ऐं असां हर परेशानी खे विसारे छॾींदा आहियूं जॾहिं बि असां घुमणु वञू त पंहिंजूं ॻाल्हियूं उते ई छॾे करे जाते घुमणु था वञू बसि उहे इ पल हमेशह यादि रखूं छो त असां उहे पल पंहिंजे लाइ था जीअणु वञू ऐं उहे इ टेंशन अगरि पाण सां गॾु खणी वेंदासीं त उन खां बहितरु आहे त असां घर में ई वेही रहूं